बिजली त असांजे जीवन जो रोज़ु जो हिसो आहे हिकु सुबुहजो उथण खां वठी राति जो सुम्हण ताईं असांखे बिजली खपंदी आहे पर हिनजा ॾाढा फ़ाइदा बि हूंदा आहिनि त ओतिरा ई हिनजा नुक़सानु बि हूंदा आहिनि उहो चईंदा आहिनि सिके या हर सिके या ॿ पहिलू हूंदा आहिनि त जाम माण्हू हिन शइ खे बराबरि ध्यानु ही न ॾींदा आहिनि की जीअं घर में इलेक्ट्रिक सिटी हिनजो सॼो अर्थिंग बराबरि कयल हुजिणी खपे कोई बि वाएर किथा टुटल न हुजिणी खपे जीअं अॼु घणेई लेडिसियूं मिक्सर ब्लाईंडर वापरनि थियूं त हुनजी वाएर टुटल आहिनि त हुनखे सेलोटेपुनि सां चिपकाए करे कमु थियूं हलाइनि पर इहो नथी ॾिसनि त हुन सां असांखे करंट लॻी सघंदो आहे त असांजी जान बि वञी सघंदी आहे ॾाढो ख़तरो बि थी सघंदो आहे इहो ध्यानु न ॾींदियूं आहिनि माइयूं ऐं ॿार थी विया त उहो बि हीअं चार्जर जी वाएर तुर टुटे थी त हुन ते सेलोटेप लॻाए करे कमु था हलाइनि पिया इअरफ़ोन टुटल आहिनि त हुनखे मोड़े मोड़े हलाइनि त पर इहो नथा ॾिसनि त मतलबु उहो पाण जे लाइ केतिरो हानिकारक साबित थी सघंदो आहे ऐं अॼुकल्ह त मतलबु इहे जेको कमु था करनि जीअं वाएरिंग इहा बिल्डिंगनि में बि अॼु ॾाढा इअं आगू थी लॻनि इअं शॉट सर्कीटनि जे कारण त अॼुकल्ह जा माण्हू जागरुत ही काननि ध्यानु ही नथा ॾियनि ताकी मतलबु इहे शइ ॾाढी असांजे जीवन में ज़रूरी आहे त होतिरी हुन सां असांखे हुन खां बचाइण बि ॾाढो ज़रूरी आहे अॼु तुर टुटल वाएर ते कंहिंजो हथ थो लॻे त हुनजी जान ते थी अची वञे पेई चङनि माण्हुनि जी त जवानी में इअं करंट जे कारण मृत्यु थी वेई आहे त अॼुकल्ह जा माण्हू इहे शइ ॾिसनि नथा अॼु हा जीअं हाणे हिकु ख़बर आई हुई थोरो टाइम पहिरों की शौक़ु इहो इलेक्ट्रिक सिटी जो इहो शॉट सर्कीट थियो हुओ त हुनजे कारण ॿार टूशन ते वेठा हुया त चङनि ॿारनि खे चोथे माड़े ते जंप ॾेई करे बचिणो पियो पर इहो उता वारे वरी इहे बि ख़बर पेई हुई की हुते जेको विरिहाईंदो हुओ बैंचुनि जो बदिले टाएरनि ते विरिहाईंदो हुओ त हिक त भाए लॻी त वरी हुते टाएर त उहो जल्दी आग पकिड़ंदा आहिनि ऐं उते हेठि पेट्रोल पंप हुओ त अञा आग वधी वेई त हुनजे हिसाब सां माण्हू इअं पहिरों ॾिसंदा न आहिनि की असां जिते वियूं था उहो जॻह सेफ़ आहे की न न असां कुझु धंधो ता कयूं ॿार पढ़ाइण वारा आहियूं उते त उते सुरक्षा हुजे सेफ्टी हुजे बराबरि हुजे सभु इहो अॼुकल्ह जा माण्हू ध्यानु नथा ॾियनि त हिन सां इहे मतलबु बि बिजली सां इहे ॾाढा ई इहा हानिकारक शयूं आहिनि नुक़सानु थी सघंदा आहिनि जेके माण्हू इअं ध्यानु न ॾींदा आहिनि